हॅलो आ हय हय आयकोंक येता

आं आं आं हय आयकल्लेली आतां पळय गोरवांक गे सोडटा नगे वाटेरूच आसता कोण पळयना तांकां

पयल्या हय हय पळय आ आं आं

आं तांकां मगे गोरवांक गोरमेंटान किदें करपा जाय स्टीक दवरुपाक जाय आपली गोरवां आपल्यानू बांदून बांदून दवरिया म्हणून ह लोकाचो जीव घेता न्हू

हय

हय आनी तांकां किदें गोरवांक खावपाक घालूंक जाय न्हू जाल्यार तीं भोंवना न्हू घरान हाडून गोट्यान

आनी ते मोरताय बीन मागीर खावन ते प्लास्टीक ना

हे स्ट्रीक्ट दवरपाक जाय गे गोवोरमेंटान नाल्या लोकांनी तरी मातशें हें करूंक जाय तेजेर एक्शन घेवंक जाय

ना आनी ते मागी जीव आपल्यालो वाट लावन घेता ना हय हय हय एक्शन घेवंक जाय हय

आं बरें तर हांव जेवणाक वयता बरें बरें आं बरें आ